डुकण महिल तव्हां गाना ॿुधी सघो था पिया पंहिंजे कननि में पॉटकॉट लॻाए करे ऐं उन खां पोइ यदि तव्हां गाना नथा ॿुधणु चाहियो तव्हां पंहिंजो आराम सां डुको कोई दिक़त कोन्हे उन खे सभु ध्यान सां पंहिंजो डुको चाहे पार्क में डुको चाहे तव्हां बि किथे बि रोड ते डुको लेकिन ध्यान सां सभु शइ ॾिसंदे हुए संगीत खे ॿुधदे ॿुधदे डुकण सां फ़ाइदो हो थींदो आहे की तव्हांजो टाइम बि सुठो निकिरी वेंदो आहे समय बि सुठो निकिरी वेंदो आहे ऐं तव्हांखे एनर्जी बि मिलंदी रहंदी आहे उन एनर्जी में जेको आहे सभु कुझु उहो थी वेंदो आहे ऐं कॾहिं बि ग़लति ॻाल्हियूं न सोचणू खपिजे ध्यानु केंद्रित करे हलणु खपिजे ऐं ध्यान खे हिकु एक्राग चित्र करे रखणु खपिजे उन में डुकण में ॾाढो आराम थींदो आहे छोकी डुकण सां छा आहे की फ़ाइदो थींदो तॾहिं जॾहिं तव्हां एक्राग चित्र करे डुकंदो छोकी हेॾे होॾे जी ॻाल्हि ध्यान न ॾेई करे तां एक एक्राग चित्र थी करे दौड़ंदो त सही रहंदो तंहिं करे जेको आहे एक्राग चित्र थी करे दौड़णु खपिजे ऐं उन दौड़ण में ॿे तर्फ़ु ध्यान न बटवाइणु खपिजे